हमारे गाँव में हिंदी से क्षेत्रीय बोली बोला जाती है जो कि ठेठी भाषा होती है जैसे कि हम लोग खाना खाए को बोलते हैं खाना खाऊ हो जो कि हमें हिंदी बोलियाँ बोली जाती हैं ठेठी में ऐसे ही बोला जाता है कि गाँव में ज़्यादा से प्रयोग सब ठेठी भाषा ही करते हैं